आ हॅलो म्युरल आसा बरें तूं सांग आ हिंगा रोझरी हांव सायन्स घेवपा आसा

म्हाका येशकोन तितू आयडिया ना गो लायक म्हुगे दोन फ्रेंड्स अलरेडी कार्मेलां एडमिशना फोर्म घेला तेन्चानी सो ती म्हूणटाली आसा म्हूण तिंगा बोरें आयकला म्हूणू पूण म्हाका मातशें रोझरी लागीं जाता न्हू सो मातशें हिंगा केलें म्हाका दिसता तिंगा सेवेंटी कित दवरल्या दिसता तेंच्यानी आर्टस लेस आसतो गो तिक लेस आसा दिसता म्हाका तेंगेली अल्मोस्ट फिफटी दिसता चोय आतां म्हाजे बोशेन जाल्यार मुगो दोनी ओके आसाय गो तुका तेशकुनू बट तुका हिंगा पोप जॉन लागीं न्हू पोप जॉन पोप आ आतां येता आयकपाक होय सो तुका पोप जॉन लागीं न्हू सो तुका मागीर ट्रेवलींगाकय बरें पडटलें आनी मागीर शिकपाकय चड टायम मेळटो न्ही हय कितू येल्या तुगेली परसेंटेज आ बरी आसा मगो मेळटलें खुंयचे कडेन हय एक काम कोर हांव मुगे फ्रेंडा विचान दवरतां लायक तें मातशें तिंगा शिकलो आसा गो रोझरी अलरेडी आर्टसान सो ताका विचारता आनी म्हुगे एक फ्रेंडा भयण आसा ती पोप जॉना कित करता सो तें आतां सेकेंज ईयर दिसता म्हाका तें हें सॉरी टुवेल्ता दिसता तें म्हाका आतां सो तेकाय विच्चान हय हाडला हावेन हय बरें हांव सांगतां मागीर